ہلو ہاں جی سر ہاں جی جی سر بولیے جی سر بن جائے گا کیا ڈسپلے مطلب بالکل آپ کی شو نہیں کر رہی ہے بلیک ہو گیا کیا پورا ہاں تو سر آپ کا یہ پورا پڑے گا پورے فولڈر کے ساتھ

سر یہ آپ کا فون کون سا ہے سر سر یہ آپ کا وہی تقریباً بارہ سو روپئے میں سر آپ کا پڑ جائے گا یہ جی سر سر میری شاپ تو لکشمی نگر میں ہے سر یہ منڈے ٹو فرائیڈے اوپن رہتی ہے سر اور باقی یہ آپ کو صبح دس بجے سے رات دس بجے تک اوپن مل جائے گی سر ہاں جی سر بالکل بنوا لینا اگر سر جی آئیے آپ ہماری شاپ پہ آئیے آپ کو پہلی مرتبہ آئیں گے تو بالکل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا آپ کو اور آپ کا فون بالکل اچھی طریقے سے کر دیا جائے گا اور اور کوئی تو پرابلم نہیں ہے سر فون کے اندر ایسے کالنگ وغیرہ میں آواز آ رہی ہے ہاں جی سر سارے کام ہو جائیں گے آپ کی فون میں جو بھی دقت ہے چاہے وہ کنیکٹر وغیرہ کی کوئی چارجنگ کی دقت ہو مین کی دقت ہو یا پھر جو آپ کو ابھی کریں گے ڈسپلے وغیرہ ہے یا پھر فولڈر ہے کسی چیز کی پرابلم ہو سر تمام فون کی دقت ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے یہاں آپ آئیے بالکل آپ کی سیوا کی جائے گی سر آپ کو میں پندرہ سو میں پورا سر آپ کا فون بالکل فٹ کر کے دے دوں گا جی سر جی سر آپ آئیے آپ کو موقع دی جائے گا ٹھیک ہے سر تھینک یو او اوکے سر تھینک یو تھینک یو ٹھیک شکریہ